तुमी तुमचो रिटायरमँट योजना विचार करतात आनी तुमकां तुमचो ऍन पी ऍस अकावंट ऍक्टीव आनी चलता सारको काय ना ही खात्री करूंक जायी ही खात्री करूंक जायी तर ऍन पी ऍस कश्टमर सर्विस नंबर डायल करा आनी चवकशी तुमच्या अकाउंटची आनी ती चवकशी करा ही चवकशी करूंक जायी तर पी आर ए ऍन आनी आधारचे चार लाश्ट डिजिट दिवन व वॅरिफिकेशन करूंक जाया